गेलेनाया गिदिर हक उन्दै हक गेलेनो लुगैयो देहायारि आरो मेलेमारि खान्थि थायो बेबायदिनो उन्दैफोरनि गेलेनाया गावजों गाव गेलेलायनायाव एन्थारेस बा मुजियो होमब्ला बिसोरो बेराद देहायारि आरो मेलेमारि नांहाबो बिनिफ्राय सिखारनो बारो आरो खायसे गिदिरफोरनि गेलेनाया बिदिनो फुटबल बलफोर गेलेबा बिदिनो मेसफोर मोजां जायोबा बिदिनो मेसफोरखौ फुटबल गेलेनायफोरखौ दोननो बायो गेलेबाय थानो लुबैयो बेबायदिनो उन्दै हक गिदिर हक गेलेनायाबो मेलेमारि आरो देहायारि खान्थिमा आरो बिहोमा होयो बेबायदिनो बेबायदिनो दासिमबो गेलेनो गेलेनो बयबो मोजां मोनो

उन्दैफ्राबो गेलेनो बेराद मोजां मोनो आरो